पिछले कुछ वर्षों में इंटरटैनमेंट कैसे बदल गया ये हम लोग सभी जानते हैं कि पहले के व कुछ वर्षों में सब हम लोग एक साथ गाना बजाते थे डांस कर साथ में गाते डांस करते थे अंताक्षरी खेलते थे फिर उसके बाद रेडियो आया रेडियो में हम लोग गाने सुनते थे समाचार सुनते थे लेकिन उसके बाद टी वी आ गई और कंप्यूटर आए इस इस प्रकार एंटरटैनमेंट के तरीके बदले इस बदलाव में मतलब अब तो पहले के जमाने में कत्थक चलता था सालसा चलता था लेकिन अब बहुत मतलब कठिन कठिन वाले और एक से एक डांस आ गए हैं इसके मुकाबले में और इंटरटैनमेंट के भी तरीके बदल गए हैं बहुत प्रकार के गेम्स आ गए हैं बच्चों के लिए बहुत सार के गाने मतलब गाने भी अब कई प्रकार के आ गए हैं हिपहॉप और क्या रैप रैपिंग वाले गाने पहले के पहले रैपिंग वाले अगर रैप वाले गाने या तो हिपहॉप ये सब नहीं चलता था पहले शुद्ध मतलब नॉर्मल गाने हिंदी गाने लव सोंग ये सब चलते थे लेकिन अब गानों के भी और डांस के भी बहुत कॉम्पटीसन हो गया है और बहुत एक से एक अब आजकल डांस होने लगे हैं गाने होने लगे हैं इसके इस बदलाव से हम ये सोचते हैं कि मतलब पहले की अपेक्षा अब और भी ज़्यादा मनोरंजन के साधन इंटरटैनमेंट के साधन बढ़ गए हैं और जिससे बच्चे और सभी लोग को और ज़्यादा सीखने को मिलता है